फ्ही जिल्लै बी अस कोई गेम खेढदे आं कबड्डी होई गेई बैट बाल होई गेआ जां कोई फुट बाल वाली बाल होई गेआ जदूं बी अस गेम खेढदे आं ग्राउंड च पुज्जदे आं तां पैह्ली गल्ल तां लड़ाई होंदी नी ऐ अगर होई जा तां फ्ही यारी दोस्ती लड़दे होन जेल्लै बी इक दूआ तीज़ा जो बी ऐ इक दुए गी कंट्रोल करी उड़दे ते लड़ना नेईं गै दिंदे ते कदें कुतै ज्यादा गै होई गेआ तां ओह्दे बिच्च बी नेईं लड़ना दिंदे हैन

जेह्दे कारण इन्नी कोई लड़ाई नेईं होंदी ते इन्ना कोई खास नेईं खेल खूल खेढदे अस बोह्त मज़ा औंदा कबड्डी ज्यादा खेढदे हे कबड्डी बड़ी पसंद दी गेम ऐ ते कबड्डी च बड़े गै अस म्हान प्लेयर नेईं न पर फ्ही बी अस थोह्ड़ी कबड्डी खेढदे न ते बैट बाल बी खेढी लैंदे कदें कदें ते कदें कदें अस वाली बाल बी खेढदे होंदे आं ते निक्के होंदे असें गुल्ली डंडा बी बड़ा खेढे दा उत्थें बी लड़दे होंदे हे उत्थें साढ़े घर वाले आई जंदे हे असेंगी लड़ाई छड़काने गी नेईं तै इक दुए गी अस थप्पड़ थुप्पड़ बी मारी उड़दे हे ते फ्ही असें निक्के हुंदे पत्थरें दियां गीटियां बी बड़ियां खेढी दियां ते ओह्दे च बी साढ़ी बड़ी लड़ाई होंदी ही ते निक्के निक्के भैन भ्राऽ च आपस च गै खेढी उड़दे हे ते आपस च गै लड़दे होंदे हे ते जित्थें मम्मी पापा असेंगी बड़ा मारदे होंदे हे फिर ते ते बड़ा गै मार बी खाद्धी दी इ'नें बच्चें ते अज्जकल अस ज्यादा किश नी कबड्डी कबुड्डी खेढदे आं ते बैट बाल बस ते एह्दे च अस लड़दे नेईं न एह् सारे यार दोस्त किट्ठे गै होंदे ते लड़ाई होने दा कोई चांस नेईं होंदा ते इशू रेहा कोई बरखा च नेईं गै खढोंदा ते बर्फ बी पेई जंदी कदें कदें ओह्दे कारण चार चार दिन खेलने बास्तै असेंगी इंतजार करना पौंदा एह् खेल प्रचार खतम